मिथिलाके मैथिल भाषा हमरसभकें पहचानए आओर आब तऽ पहिने नहि रहै लेकिन आब तऽ सभ जानैए यूनिवर्सिटीसभमे सेहो मैथिलीके पढ़ाईयो होइए आ हमसभ गौरव महसूस करैत छी मैथिली भाषासँ जे मिथिलाके ई एकटा मने बहुत पैघ भाषा छियै मिथलाके भाषा मैथिली छेबय करय हम आओर हम की बाजब एहि भाषादऽ से एहिठाम सब जानय छथि ई भाषाकऽ